हलो ही छा स्विगी जो नंबर आहे हा मां कुझु खाधो ऑडर कयो तव्हां जो वेब वेबसाइड ॾिठो त तव्हां जो खाधो ॾाढो लजीज़ आहे ऐं ॿियों असांजे घर में कुझु पार्टी फंक्शन आहे जंहिंमें यार दोस्त मिट माइट ईंदा त इन करे मां तव्हां जी वेबसाइड ॾिसी करे तव्हां खे खाधो ऑडर कयो आहे त काफ़ी देरि थी चुकी आहे तव्हां जो न खाधो हिकु साण पहुतो कोन्हे ऐं तंहिं खां पोइ हिते ॾाढो मिट माइट यार दोस्त वेट करे रहनि त एतिरी देरि छो थी आहे त छा तव्हांजो डिलीवरी बॉय निकिरी चुको आहे हुतां डिलीवर करण लाइ खाधो अच्छा अगरि निकिरी चुको आहे त ॿुधायो किथे पहुतो आहे त असां उन सां संपर्क कयूं छो जो हिते काफ़ी देरि थी चुकी आहे ऐं जेतिरो जल्दी थी सघे तव्हां डिलीवर कयो खाधो